रत्नाकांत गोविंद कारबोटकर गौरेश्वर रत्नाकांत मयेकर सविता महाबळेश्वर आमोणकर सिमा रुपेश कोरगांवकर सपना संजय साळगांवकर रिना सिध्दार्थ शेट बेबी भगवान परब माया स्वप्नील नायक किशोर पानुरंग हळदणकर निशा निलेश पेडणेकर वंदना वासुदेव धारगळकर दिनेश सकाराम मडगांवकर सोनाली सुदेश शो शिरोडकर रश्मी अतुल रायकर एकता रविंद्र मावळींकर स्वेता धिरेन हडफडकर सिया सुदेश गांवकर पातिमा लुयज पिंटो फ्रांसीस मारियो सिकवेरा पावलीन आंद्रो गामा थॉमस आग्नेलो रॉड्रिकीस जुली जुलेटो लॉपीस मेरी पिटर कोस्ता जीत केशव आरोलकर निळकंट वामन हळडणकर नीता तुशार होबळे निलेश गजान मांद्रेकर संदेश सत्यावान वांगगणकर रिमा वंदेश पारसेकर मेनका गोविंद कुंडयकर गीता आनंत भोसले प्रिया रामचंद्र फडते सानिका सतीश कळंगूटकर अंजू प्रकाश नारोजी युगाली पांडुरंग केरकर राजेश्री राया बोरकर सपना उत्तम वाडीकर तनुजा मनोज तळपणकर अनुप अवदूत तारी स्वरुपा अमित कुबल सुश्मा सचिन गांवस प्रितम प्रणीश शेणवी योगिता योगेश महाले विनीता सुरज गावडे पुजा अजय शेटये आगोस्तीन कायतान कारवालो रेमेद जोजफ कुलासो सपना संदेश वस्त दक्ष सुनील आचारी